आज की परिस्थिति में विज्ञापन और अधिक लोगों तक पहुँचाने के क्या तरीके हैं क्या आप किसी एक विज्ञापन के बारे में बात कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत रचनात्मक और प्रभावशाली रहा हाँ आज की परिस्थिति में विज्ञापन अधिक लोगों तक पहुँचाने के क्या तरीके हैं तो उसमें सोसल मीडिया है न्यूज़ पेपर हैं और न्यूज़ पेपर और सोसल मीडिया काफी प्रभावशाली रचनात्मक प्रभावशाली रहा है